अगर अंऊ अपने टब्बरै दी गल्ल करां ते साढ़े घर बड्डी इक्क दादी न दादू जी मेरे नेईं हैन काफी पैह्लें ओह् गुजरी गे हे ओह् मरी गे ते काफी टाईम पैह्लें जदूं अंऊ पैदा बी निं ही होई दी ही ते जेह्ड़ी मेरी दादी न उऐ मेरे दादू न ते मेरी दादी ऐ ते उऐ मेरे दादू न ते ओह्दे बाद मेरे डैडी मम्मी न मेरे भ्राऽ न मेरे चाचे चाचियां उंदे अग्गें बच्चे न ते अपनी फैमिली च में कल्ली इक्क कुड़ी आं ते एह् फैमिली ते रेही गल्ल दोस्तें दी ते दोस्त मेरे हैन लेकिन मेरे सारें कोला जादा कोई पुच्छे कि तुंदे कोई दोस्त बगैरा सनाओ ते ओह् मेरे भ्राऽ न मेरे दोस्त में बाहर इन्नी जादा कुसै कन्नै अटैच निं ऐ में अपने भ्राऐं कन्नै बड़ी जादा उऐ मेरी भैन ते उऐ मेरे भ्राऽ न ते मेरे जेह्के डैडी न ओह् वैटनरी डाक्टर न पैह्लें ओह् काफी टिकरी पोस्टिंग ही हून ओह् उधमपुर उधमपुर हुन पोस्टेड न ते ओह् वैटनरी डाक्टर न ते जेह्ड़े मेरे निक्के चाचे न डैडी कोला निक्के ओह्बी बैटनरी डाक्टर उनेंगी दादू दी नौकरी थ्होई दी ते ओह्दे बाद जेह्ड़े मेरे दूऐ जेह्ड़े त्रीए नंबर आह्ले चाच न उंदी अपनी ट्रेवल एजेंसियां न साढ़ियां अपनियां गड्डियां न टैम्पो बगैरा ते दौ उंदियां ट्रैवल एजेंसियां न अपनियां उंदियां ते उंदे कोले निक्के चाचू न जेह्ड़े ओह् पटवारी न ते इक्क चाचू मेरे ड्राईवर न ते उंदी अपनियां गड्डियां न ते गड्डियां चलांदे ते बाकी मेरी फैमिली मेरे दौ भ्राऽ न मेरे अपने मेरे सक्के भ्राऽ दौ न ते इक्क मेरा भ्राऽ पुलसिया ते पुलस बिच ऐ ते इक्क मेरे भ्राऽ नै इंजीनियरिंग कीती दी ते इक्क भ्राऽ दा ब्याह् होए दा ऐ ते इक्क हल्ली कुआरा ऐ ते जेह्की मेरी भाभी न ओह् अच्छी पढ़ी लिखी दियां न ते बीएड एमए कीती दी ते उंदा जेल्लै ब्याह होआ ते हून उंदे इक्क बच्चा होआ ते बाकी मेरी फैमिली इन्नी ऐ निक्की मुट्टी फैमिली ऐ निक्की फैमिली ऐ बाऽ अस इंया रौहने ते रौहने आह्ले ग्रांऽ दे रौह्ने आह्ले ते कम्म अपनी जगह ते बाकी साढ़ी जमीन जायदाद बी बड़ी ऐ काफी जमीनां न साढ़ियां पैह्लें पैह्लें ते अज्जकल ते टैम निं होंदा ते पैह्लें जदूं अस निक्के निक्के होंदे ते अदूं धान बी लांदे हे मक्कां बी लांदे हे ते मम्मी डैडी होर गोड्डियां बी करदे हे ते टाईम निं लग्गेआ कदें ते कम्म करदे बी हैन ते धान बी लांदे हे धाने दी कीती दी होंदी ते धान लाना ते भी भोऽ ते धान गाहंदे हे कनक होंदी ही कनक गाह्नी ते भी उम्रभर कनक गाह्नी ते धान बड्डने ते मक्कां ते मक्कां गुड्डनियां ते एह् सारा किश चलदा रौहंदा हा पैह्लें पैह्लें ते बड़ी जादा जमीन ऐ ते फ्ही बी बड़ी जमीन ऐ ते अज्जकल कुसै कोल टाईम बी निं होंदा ते साढ़ियां जेह्ड़ियां खेड़ियां बाड़ियां पेदियां ते किश लोक राहंदे ते अद्धा असेंगी ते अद्धा अपने कोल रखदे घाऽ लोक लेई जंदे बाऽ केह् करना इन्ना अज्जकल जे इस टाईम पर सारें दियां अपनियां नौकरियां न सारें दियां इन्ना टाईम होंदा निं ऐ कुसै गी जेह्ड़े बेचारे जि'नेंगी जरूरत ऐ ते ओह् लोक लांदे ते लेई जंदे ते बाकी मेरी मम्मी न ओह्बी टीचर न ते बाकी भाभी न शैद ओह्बी स्कूल ज्वाईन करङन केह् करना अज्जकल घर बी बेहियै कोई कम्म होंदा निं ऐ करना बी कोह् गर किन्ना कम्म होंदा ते बाड़ियें कम्म नेईं होऐ ते केह् कम्म होंदा घर रुट्टी बनानी ते घर बेहियै केह् करना अज्जकल दा ते ऐसा दौर ऐ ते घर अगर अज्जकल दौनों कमा दे फ्ही अग्गें अच्छा खासा खरचा चली सकदा ते अजकल जेह्ड़ा सिस्टम चले दा ना उस बिच अगर इक्क कमागा ना आं फ्ही निं ओह् इन्नी ते जैल्ले दौनों घर कमागे ते खर्चा अपना अच्छे कन्नै चली सकग शैल करियै खाई बाकी रेही गल्ल फैमिली दी ते में तुसेंगी अपने टब्बरै दे बारै च सनाई ओड़ेआ हा ते एह् जेह्ड़ा टब्बर ऐ ज्वाईंट फैमिली होंदी ही साढ़ी ते पैह्लें मतलब की अस किट्ठे रौहंदे हे ते मतलब किट्ठे रौह्ना जंदूं की अस निक्के होंदे हे ते साढ़ी दादी ते साढ़ा बड़ा पराना घर हा ते साढ़े दादू दे टाईम दा घर हा ओह् ते उस जमाने च साढ़े दादू जी हे ओह् वैटनरी डाक्टर हे ते उस जमाने च साढ़ा अज्ज कोला सट्ठ साल पैह्लें दी गल्ल सनाना नी मेरे डैडी दा जन्म बी पक्के घर होआ हा ते साढ़ा उद्धर जिद्धर अस रौह्ने ते मोड़ उस जगह दा नांऽ ऐ बांसा मोड़ पौंदा ओह् ते ते उत्थें केह् हा के उस जमाने च सारें कोला पक्का घर साढ़ा बनेआ हा मेरे दादू हुंदा बनेआ हा हून ते अस इत्थें शिफ्ट होई गेदे पर मेरे डैडी हुंदा जन्म बी पक्के घर होआ हा ते अज्ज कोला सट्ठ साल पैह्लें लोक बी इंया मतलब गरीब जेह् होंदे हे इन्ना पता सोर्स ऑफ इंकम बी घट्ट होंदा हा ते इन्ना पता बी निं होंदा हा पक्के घर कुसै दे निं होंदे साढ़े घर लोकें चाएं चाएं आना साढ़े घर दिक्खने गी चाएं चाएं आना ते उस जमानै साढ़े घर सारें कोला पैह्लें फोन लैंडलाईन फोन साढ़े घर सारें कोला पैह्लें लग्गेआ हा ते मेरे दादू कोल ई सारें कोला पैह्लें गन होंदी ही साढ़े हिस्से एरिया बिच पैह्ली गन मेरे दादू कोल ही लाईसेंस आह्ली ते लाइसेंस आह्ली गन ही साढ़ी काफी जादा अच्छी फैमिली ही उस टाईम मेरे दादू दा ना मर्डर होइया जमीन जायदाद दे पिच्छें जमीन प्रॉपर्टी बगैरा बड़ी ही साढ़ी उंदे गै कजिन भ्राऽ नै उंदा कजिन भ्राऽ नै अपने पुत्तरें कोला उंदा मर्डर कराई ओड़ेआ कनाल होंदी नी जिसी बौंगड़ी आखदे जिस कन्नै गोड्डी करदे कनाल कनाल ते ओह्दे कन्नै मेरे दादू दा मर्डर कीता हा ते ओह्दियां छुड़ियां शैल पैैना करियै आह्ने दा हा दादू गी अग्गुआं देई ओड़ेआ उंदा ढिड पूरी चीर फाड़ करी ओड़ी ही रियासी डिस्ट्रिक्ट ते हून बनी दी ऐल्ली एह् जेह्ड़ी मनेरी गल्ल सनानी तुसेंगी एह् बड़ी परानी गल्ल सनानी इक्क साढ़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर होंदा हा ते अदूं मेरे दादू उत्थें रेह हे दस्स बारां दिन ओह्दे बाद उंदी डैथ होई ही चलो डैथ होई केह् करना दादू जी ते गुजरी गै उंदी नौकरी खाना लाना मेरे दादू जी हुंदा गेआ बाकी नौकरी थ्होई मेरे चाचू होरें ई दादी जी उंदी हल्ली बी पेंशन लेआ दे ते चलो एह् चलदा रौंहदा केह् करना लेकिन प्रॉपर्टी दे पिच्छें गै होआ हा जो होआ अज्ज सारे उस जमाने बिच ते ते जो बी होआ ते अज्ज ते सारा किश ऐ लेकिन दादू निं हैन अल्ली बी फील होंदा 'अल्ली बी ओह् जिनें मर्डर कीते दा लभदे फील ते बड़ा होंदा कि अज्ज साढ़े दादू होंदे हे बड़ा किश होना हा ते जेह्ड़ी साढ़ी दादी ऐ ओह्बी साढ़ा दादू ऐ बचारा बड़ा दादू दी जगह उन्ने कदें फील निं होन दित्ता ते कदें कमीं फील निं होन दित्ती ऐ किसै चीज़ दी बाकी में तुसेंगी टब्बरै दे बारै च बी सनाई ओड़ेआ पूरी कवता सनाई ओड़ी ए टू जेड